हलो आप पैन कार्ड ग्राहक बोल रए हैं जी मुझे पैन कार्ड पैन कार्ड बनवाना है जी मेरा अभी नरसिंगपुर से इंदौर ट्रान्सफर हुआ है जी जोकि मुझे पैन कार्ड बनवाना था आप उसमें बता सकते हैं क्या क्या लगेगा जी क्या क्या डेकोमेन्स लगेंगे जी आधार कार्ड जी हाँ और पता जी और मैं ईमेल कर दूँगी जी हं मेरा पता इंदौर से थोड़े इश्टेशन के जी इंदौर के इश्टेशन के पास जी अभी मेरा ट्रान्सफर हुआ है इंदौर में नरसिंगपुर से इंदौर में जी तो मे जी हमको पैन कार्ड बनवाना था जोकि आपसे पूछना है क्या क्या डॉकोमेन्स लगेंगे जी आधार कार्ड जी और मैं आपको ईमेल कर दूँगी जी एड्रेस जी एड्रेस हाँ